काणकोण तालुको हो शेती प्रधान आशिल्ल्यान संपन्न आसा हांगा वनराई बरी आसा त्याच प्रमाणें दर्यावेळ आशिल्ल्यान हांगा मत्समारी वेवसाय आनी पर्यटनय बरें चल्लां देव देवस्थानांक लागून हांगा पर्यटक खूब प्रमाणांत येतात त्याच प्रमाणे शेता भाटां काम करपाक ज्यो वनस्पती जाती जमाती आसात ते लोक येवन भरपूर काम करतात आनीक गोंयांक समृध्द करतात गोंयचे सगळें वर्गातले लोक मेळून मिसळून हांगा गो गोंयांक आनीक आमच्या ह्या काणकोणाक समृध्द करपाचो सदोदीत प्रयत्न करत आसात